हमरा आरके इलाकामे गाछ रोपय लेल बहुत सऽ उपयोग आयल छै जेकि हमसब गाछ कटलहुॅं गाछ कटने तक तऽ गुना छै गाछ नहि कटबाक चाही आ गाछ रोपय लेल हमरा सबके रोपबाक चाही जते मोन भेल ओते रोपू आ गाछ तऽ कटबाक नहि चाही तैयो लोक अखन नहि बुझै छै तऽ गाछ काटि दै छै एहि लेल सरकार रोपय लेल उपयोग देलखिन हन जे अहाँ सब गाछ रोपू अधिक से अधिक गाछ रोपू बेसी गाछ रोपय लेल हम पहल करै छी की गाछ कटाइ बारे मे हमेशा कहि रहल छियनि सबके कि गाछ नहिये काटू तऽ बेहतर छै हमरा सबके गाछ लगेला सऽ ई छै वायु प्रदूषण ठीक रहै छै हवा आयल छाँव रहल हरेक पायदा छै हमरे सबके गाछसँ तैयो लोक नहि बुझै छै गाछ काटि देबे करै छै हुनका सबके गलती छनि गाछ नज्ञि काटबाक चाही हमरा सबके गाछ काटला से हानिये होइ छै हुनकर उपाय छै हमसब फल खाइ छी